नमस्ते में सांबे दी रोह्ने आह्ली आं ते जियां तुसैं मिगी क्वौशन पुच्छे दा कि बालीवुड नै कि'यां लोकें गी अपनी तरफ अटै मतलव अकर्शित कीता कि साह्नू बी डान्स करना चाहिदा ते में थोहानूं दस्सना चाह्नी ऐं कि बालीवुड दा बड़ा बड्डा हत्थ ऐ साह्नू ए मतलव लोकें अपनी तरफ अकर्शित करने आस्तै क्योंकि जियां जियां ऐक्टर ते ऐक्टरस नचदे ऐं ते उंदे जियां डान्स मूव होंदे जियां ओह् नचदे न जियां ओह् हरकतां लैंदे ऐ ते लोक सोचदे काश अस बी इयै लेआ नच्ची सके जां अस बी इयै लेआ नच्चना चाह्ने आं ते उंदा बड़ा जोगदान ऐ बालीवुड दा बड़ा जोगदान ऐ एह्दे बिच्च ते जियां तुसैं पुच्छे दा की ऐवरगरीन गाने जेह्ड़े सदाबहार गाने न जियां जियां जेह्ड़े अजकल्ल बी यूज होंदे मतलव जेह्ड़े जिंदा अजकल्ल इस्तेमाल होंदा साढ़े इत्थै ते ओह् होईये जियां सात समुन्द्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गेई इयै ले गाने जां किसी डिसको में जाएं किसी होटल में खाएं इयै ले गाने ते बड़े सारे एह् गाने हे जेह्ड़े अज वी मतलव इस्तेमाल होंदे ब्याह् शादियें च और लोग इनें बड़ा स बड़ा किश केह् आखदे अजकल्ल मतलव इनें अपनी तरफ अकर्शित करदे ऐ और बड़ा सारा बड़े सारे अजकल्ल ते बालीवुड च बड़े सारे ऐसे गाने न जेह्ड़े अज दे टाईम उप्पर इस्तेमाल कि कीते जंदे न ते लोग इंदे तरफ अकर्शित होंदे न और ओह् चांह्दे न कि अस वी इयै लेह् नचचै अस वी इयै लेह् केह् आखदे हरकतां लै चै अस वी इयै ले कर ते अपने आप ही दर्शाचै दुएं दे सामनै ते एह् जेह्ड़ा बालीवुड ऐ एह् बड़ा स साह्नू इनैं इंफलुऐंस कीता ऐ मतलव बड़ा जैदा साह्नू प्रेरित कीता ऐ